नोंथाङा बर' आइजोफोरनि जि दानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना जोङो सि दानायाव बिदिनो सेवारि नांगौ गनसि नांगौ थार नांगौ माखु नांगौ बिदिनो रासो गान्दै नो आरो गरखा आरो जेन्थर बबिन मुस्रा गासिबो नांगौ दानाय लुनायाव बेखौ मोनबासो जोङो दानो लुनो हायो आरो बिदिनो सिमाया मुनै अबेबा मुथाम दखनाया मुथाम सिमाया मुनै फास्राया बिदिनो मुनै गामसा मुनै बिदिनो दायोमोन आरो जोङो आरो आगर एरनायाव बिदिनो गावजों गाव बिदिनो नायलायलायसै ग्राब खाथायाव आगर दान्नोसै बिदिनो एरलायलायनोसै मोजां मोजां आगर एरनानै जोमनो हायोमोन आरो जोङो दाथ' जोङो दानो हाला बिदिनो आरो गथ' गथायफ्राबो दानिया सोलोंनो गोसो गैला जोङो सानो गथ'फोरखौ दानि गथ'फोरखौ दानि बिमा बिफाफोरखौ आन्दैनिफ्रायनो जों गोदो सोलोंबोनायबायदि बिमा बिफाजों सोलोंजानो लुगैयो जोङो बुङोबो जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनायफ्रा गोमालांनोसै दानि गथ'फोरखौ मानो बिमा बिफाफ्रा फोरोंदिया बेबायदि होनो आरो जोङो जोङो गोदो सोलोंबोदों दादों लुदों जोंहा दा देहा गैला जोंहा सोलोंनो हानायनि माबा गोहोबो गैला दा दा जोङो बेखायनो ओन्दैफोरखौ सोलोंजानो लुगैयो दानाय लुनायफोरखौ जोंनि बर'नि दानाय लुनायफ्रा गान्नो जोमनो मोजां गान्नो जोमनो मोजां मोनो जोङो आगरफोरखौ बिदिनो मोजां मोजां नुबा जोमनो लुगैयो बेबायदि आरो जोङो दा ओंखायनो गथ'फोरखौ बेफोरबायदि दायै लुयै गानजानो जोमजानो लुगैयो दा दा गथ'फ्रा सोलोंनो गोसो गैला बिदिनो ओंखायनो बिमा बिफाफोरखौबो फोरोंबा हामगौ सानलायलाङो जोङो दा दानि गथ'फ्रा सोलोंनो गोसो गैला